हमरा क्षेत्रमे जे छै से रनप्रति मैदान अइ आओर ओतऽ एगो क्लब चलैए मून स्टार किरकेट क्लब जकरा तरफसँ प्रत्येक तरफसँ प्रत्येक साल जे छै से किरकेट टूर्नामेन्टके आयोजन कएल जाइ छै आओर ओ जे छै देखै छिअनि हुनका किरकेटमे सभ बच्चाके जे छै से आगाँ बढ़बैके लेल ओ सम सभ मतलब पूरी तरहसँ जे छै से समर्थन करै छथिन हुनका द्वारा टूर्नामेन्ट आयोजन कएल जाइ छै जाहिमे बहुत सारा गामके भाग लै छथि खेलाड़ीसभ आओर एक दोसराके प्रति भाइचाराके भावना रखै छथि आइ देखिऔ कि हमरा गामके बगलमे गाम छै कि कठरा तुमौल ओकर एगो लड़का छै सुशान्त मिश्रा आइ हुनकर नाम अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर भऽ रहल अइ किएकि ओ भारतके तरफसँ अण्डर नाइन्टीन जे छै से विश्वकप खेलेने छथि आओर बहुत नीक प्रदर्शन कएने छथि आओर अपन क्षेत्र गाम क्षेत्रके नाम रोशन कएने छै आइ हमरोसभके गौरवान्वित महसूस होइए कि हमरा दरभङ्गा जिलाके जे छै से खिलाड़ी छथि सुशान्त मिश्रा आइ हुनकर नाम अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर भऽ रहल छै हालेमे देखिऔ कि हुनका जे छै से गुजरात टाइटन्सके टीम जे छै से अपना टीममे शामिल केलकनि हँ ओहिके लेल ओहि देखैत जे छै से हमर गामके लड़कासभके किरकेटके प्रति आओर जे छै से रुझान आबि गेलै हँ हमेशा देखै छिए कि ओ जे मैदान अइ ओतऽ किछु ने किछु लड़का किरकेट हमेशा खेलाइत रहै छथि हुनकासभके किरकेटके प्रति अलग तरहसँ रुझान आबि गेलै हँ कि सभ हमेशा किरकेटके हुनकासभके होइ छनि कि हमहूँसभ एक ने एक दिन किरकेट खेलाइके ओहि स्तरपर जा सकै छी जाहिके लेल ओसभ हमेशा प्रयत्नमे छथि आओर हमेशा मेहनति करै छथि कि हमहूँ सुशांत मिश्राजकाँ परसँ प्रभावित भऽ कऽ हमहूँ हुनकेजकाँ किरकेट खेलाड़ी बनू